حیدر آباد ضلعے میں بہت سارے این جی او ہاسپیٹلس ہے اے این ٹی ہاسپیٹلس ہے خدمات دستیاب کم کمیونٹی ٹاپ لیول ہے گورنمینٹ میں فیسیلیٹیز اتنی پیاری ہے کہ ضروریات کے ہر اپنے ہیلتھ ایشوز جیسا کہ شوگر بی پی ہارٹ دل کی بیماری سکر یہ سب چیزوں کا علاج کینسر جیسا کہ پمپلس کا لیڈیز میں آتا ہے بچے دانی اس کا علاج بھلائی کے کئی کام ہیں اس کے اور خدمات کمیونٹی ویلفیئر ٹرسٹ تقریباً کام ہیں حیدر آباد ضلع میں سہولیات بہت دستیاب ہیں الحمد للہ